पुराणे ऐं नएं मीडिआ में ऐॾो फ़र्क़ु पइजी वियो आहे जो अॻे ब्लैक एंड वाइट टीवीअ ते सिर्फ़ु डी डी न्यूज़ हलंदो हुओ ऐं कुझु प्रोग्राम हलंदा हुआ पर हाणे ऐॾो बदिलाव थी वियो आहे जो कलर टीवी हलणु सां समय थाउजेंट नएं चैनल्स अची विया आहिनि ऐं तव्हांखे पिच्चर बि रंगीन ॾिसणु थियूं मिलनि यूट्यूब केबल अलाइ घणियूं शयूं तव्हांखे हिनमें ॾिसणु मिलनि थियूं माण्हू सॼो ॾींहुं बि विहे टाइम पास करण लाइ तॾहिं बि घटि आहे